जों बर' हारिनि हारिमुवाव हाबाफोरा एकसुलि जों मोजां गेदेरै हाबा फालियो हाबा जोंनि बर' मानसिफ्रा हाबायाव मोजाङै रंजा बाजायै हाबा फाथियो आरो जोंनि बर' मानसिफोरा गोबाङै जों बाथौ दोहोरोमानो बारा बेनि थाखाय हाबायाव बाथौ दोहोरोमावसो जों हाबाखौ फालियो बर' हाबा बर'फोरा हाबाया एकसुलि गोबां गोबां फोरबो खालामनायावबो फालियो गेदेर हाबाबो फाथियो जोंनि बर' समाजाव बा हाबायाव दा जोबा मानसिफ्राथ' बहुथ गिदिरै हाबा फाथियो आरो सोरबा बा गोरिब निखाउरिफ्रा एरैनो फिसायै बे हाबाखौ मालाब्रोम होन्ना बुङो मालाब्रोमखौ होन्नानै खैना बिदाय होयो बेबो मोनसे बर' हारिनि मोजाङानो नाथाय आथिखालाव बर' बर' बर'ल' नङा गासैबो हारिनिनो बारा मानसिफोरासो हाबा हाबा जा हाबा जानानै बेखौ लाङा दा सेंग्रा सिख्लाफ्रासो बेयाव कर्टआवसो हाबा खालामो बेयो सोरबा सिखाव खालामनानैसो लानानै हाबा खालामो न'आव बेनि थाखाय एकसुलि बे उसिद नङा जे हाबा हाबाखौ एकसुलि गावनि गावनि फसायनाया न'खरनि मोन्नै न'खरनि लोगो नांनानै रायज्लायनानैसो राजि खुसियैसो हाबा फाथिनांगौ मानोना बे मोनसे न'खराव जुदि सहमथि गैया आरो मोनसे न'खराव जुदि जर'जबस्थि सिखाव खालामनानैसो हिनजावखौ लाइयो बे एकसुलि उनाव मोजाङै संसार जालिया बेनि थाखाय बेखौ हाबा जानायनि सिगां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिनांगौ जे जों हाबा खालामगोन हाबा खालामनो हाबा खालामनायनि सिगांनो मा मा हाबा हाबा जानायनि उनाव मा मा उसुबिदा फैयो बेखौ हाबा जानायनि सिगाङावनो बेखौ सिन्था खालामनांगौ आरो मेनलि एकसुलि हाबा जानाया हाबा जानाया सम दङ सम थायो बेनि थाखाय जों संसाराव फैदों जे जों बे संसार मुलुगाव फार्स्टआवहाय जों जेरै जोनोम मोनदों जोनोम जादों आरो बेनि उनाव हाबा जानाय आरो बेनि उनाव बैसो जाब्ला थैनांगौ बे मोनथाम दङ जोंनि मोनसेनि जि मोनसेनिया जिब जुनारनिबो रिति रिबास दङ मोनथाम सिगां उजिनाय बेनि उनाव हाबा जानाय आरो बेनि उनाव बे संसारनिफ्राय जोबस्रांलांनाय बेनि थाखाय जों

बुहुमाव फैदों जो फैदों मोजाङै मोजां मानसि जानानै फरायनाय लिरनायजों गोरों मानसि जानानैसो बे संसारनिफ्राय बिदाय जानो नांगौ मानोना जों बर' बर' हारियाव हाबाखौ मोजां मोनो मोजां नांगौ मोजां नांगौ जों हाबायाव एसेबां रंजा रंजानानै रंजानानै हाबा खालामो बेनि थाखाय जों बर' बर' हारिमुखौहाय गाव बेलेग गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ मोजां मोनो आथिखालाव जों बर'फ्रा बर' सिगाङाव मोन्नाय माने जों जोंनि बे सिगांनिफ्रायबो सोलिगासिनो दङ दा मोजाङै दा आरो मोजां

जों दामनानै जे मोजांबो हाबायाव जेरै माइक दङ देक'रेट खालामो आरो बेमफार्थिजों मोजाङै हाबा खालामो जोंनि बर' मानसिफ्रा एकसुलि गाव न' न'नि खाथियावसो बे माबा जायो बे एकसुलि मोजां नङा बेलेग बाहेरायाव बे बेलेग बांगाल बिहारिफोर मानसिफ्राथ' बेलेग जायगानिफ्राय बेलेग जायगासिम हाबा खालामनानै लाङो बिनोसो मोजां बेलेग जायगानिफ्राय जे गुबुन बेलेग जायगासिम हाबा खालामनो लायोबोला बिसोर इसेहाय इसे मोजां मोनो आरो सनमान मोनो बेनि थाखाय जोङो बेखौ बर' समाजाव गासिबो गुबुन हारिफोरखौ नुनानै सोलोंनांगौ जोंनि बर' बर' हारिबो बहुत बेलेग बेलेग जायगायावबो दङ जेरै मोनबा डिस्ट्रिक्त दङ बे डिस्ट्रिक्त मोनसे जाय जायगानि मोनसे डिस्टिकनिफाय गुबुन डिस्टिकयारिसिम बेखौ हाबाखौ खालामनानै लानो हायो आरो जोंनि हाबानि हाबाफोराव एकसुलि नेमखान्थि नेमखान्थि दङ बहुत जेरै हाबानि सिगां जों खैना फिक्स खालामनायनि उनाव जों देट फिक्स खालामो देट खालामनायनि उनाव सिगां सानसेखालि जों खबर लानानै फैयो खबर लानानै बे बे हाबाखालिनो सानसे फुङावनो माखासे मानसि थाङो बैराथिफोरा हाबासालियाव थाङो बेयाव

बैराथिया दङ बेखौ बैराथिफोरनि खामानिफोरा जाबाय हाबासालियाव जा आलासिफोर फैयो बेखौ गय फाथै रानहोयो आरो सासे दरानि फंबाय थायो दरानि फंबाय फैयो बेखौ बे हाबासालियाव फैनाय न'खरनि मानसिफोर फैययो बाय बाहागि मानसिफोरखौ मान होयो आरो बेनि उनाव हराव जों खैना लाबोनो हाबासालियाव गोजान जाब्ला गारियाव फैनानै खैनाखौ लांनो फैयो बेयाव मोजाङै दामनानै फैयो आरो बेमफार्थि फुथि गासैबो लानानै बेयाव हराव जों हाबा हाबाफालियाव बेयाव जों एकसुलि बेलेग मानसिफोराव माबा दङ

बामोन थायो बिसोरो हुम हुम होनानैसो बिसोरो हाबा फालियो जों बे हुमखौ हुमखौ जों खालामा जों बाथौ फुजा खालामनानैसो हाबा फालियो बेयाव गोथारै थायो गोथारै मोजाङै हिनजाव गोदान सिख्ला गोदानखौ दरा गोदानखौ मोजाङै हाबायाव गोथारै हराव फालियो आरो बेयाव फुरा हराव बिया फाथिनानै जोङो बाथौ बर' समाजाव बाथौ बाथौआरि हाबाखौ फालियोबोला थिन घन्टा नाङो थिन सारि घन्टासो नाङो आरो बे थिन घन्टा सारि घन्टा हाबा जोबनायनि उनाव खैना न'निफ्राय दराफोरसिम लाबोयो आरो बेनि बे सानखालिसो नेक्स्त सानखालिसो न'नियाव गासै आलासि बाइ बाहागिफोरखौ लिंहरो बेयावसो नेक्सखालि जाहोनो होयो बर'

बे सप्तासे उनाव बे सप्तासे उनाव सानसे थारिख लानानै आरोबाव दरा गोदान खैना गोदानखौ गिबिमानि न'वाव लिंहरो बेयो आटनंला बुङो बेखौ आटनंला खालामनो फैयो बेनिफ्राय हाबा जानाया जोबलाङो बेनो जोंनि बर' हारि हारिनि हारिमुवाव हाबाफोरनि नेमखान्थिनि बागै आंनि बुंनाया बेनोसै